दिन भरिके अगर बात करले जाइ तऽ सुबहसँ अगर हमे उठए छिऐ तऽ शाम तक जब तक सुतए नहि छिऐ तब तक पानिके ही जे छै पानिके हि जरुरत पड़िते रहै छै तऽ बिना पानिके जेनाकि सभ जानैत छै हरेक प्राणी जानए छै कि बिना पानिके यहाँ जीवन असम्भव छै तऽ सुबह जे उठलिऐ तऽ मुँह धोएसँ लए कऽ कुल्ला करएसँ लए कऽ रातिमे सुतए वक्ति पैर धोएके सुतएके तकके पानिके ही पानि पानि ही पानिके जरुरत पड़ते रहैत छै सुबह अपने सुबह जेना मुँह धोलिऐ मुँह धोलाके बाद नाश्ता पानि करिऐ नाश्ता करिऐ तऽ फिर पानि अपनेकेँ जरुरत पड़तै खाना बनैऐ तऽखाना बनबैमे ढेर सारा पानिके जरुरत पड़ैत छथि पानि जेना एक अगर जनरल यूजमे देखिऐ तऽ बड़ा बड़ा बड़ा विद्यालयमे महाविद्यालयमे जेनरेटर या फिर कोइ भी उद्योग सभमे जेनरेटर चलैत छै बिजलीके लिअऽ ओएहमे भी पानिके जरुरत पड़ते रहैत छै हमरा आरके बिजली सप्लाइ होइत छै पानिसँ बिजली भी जे छै उत्पन्न करले जाइत छै तऽ बहुत सारा यूज जे छै दिन भरिमे पानिके तऽ ओकरो यूज ओकरो प्रयोग जे छै किए बिना बहुत मुश्किल छै